हँ गैया जे पोसै छी तऽ गैयाके बहुत हिफाजत से हमसब पोसै छी हिफाजत से पोसै छियै ओकरा बथान खरञ्जा लगा देली या खरञ्जाके पाइ नहि हइ तऽ मिट्टी मजबूत मिट्टी से भड़ाइ केली ताकि कीचड़ नहि रहय आओर ओकरा भोरमे उठिकऽ घास पानि खुएली बैठल रहली घास पानि खुएली सबेरमे उठिकऽ दूध दुहली सेन्टर पहुँचा देली ओहिपाइसे किछु हप्तामे पन्द्रहियामे पाइ देलक तऽ किछु पैसा एहेन हइ जे खेतीमे किछु बड़ बिमारीमे खर्च भेल कभी भोजने कमि गेल तऽ भोजन मङ्गैली कभी मबेशीके चारा कमि गेल तऽ ओहो कीनऽके भेल तऽ किछु खल्ली बेमार पड़ि गेल तऽ ओकरा इलाज करेली एबम परकारके एहिसे होइते रहल आओर खानामे तऽ तीन टाइम ओकरा भोजन पुरकस चाहिये मालसे बहुत प्यारा रक्खै छी सिनेह रक्खै छी जे की ओहि मालसे हमरा उत्पादन दूधके होइया तऽ ओहिसे उत्पादन हए समय बचि गेल तऽ कृषि ककरे किसानमे काम करय लए चलि गेली समय नहि बचल तऽ माल मबेशीके घास करयमे लागल रहली ककरे खेतमे बनिहारी कयली भऽ गेल घास भुस्साके काम हइ तऽ ओम्हरे से एक आध बोझा नेने अयली नहि भेल तऽ छीलकऽ अनली खुरपी से छिलली आड़ि पोट पर ओकरा हरा घासके काटिकऽ सुक्खलमे मिलेली मिलाकऽ पानीमे डुबाकऽ ओकरा खियैली उपर से किछु चुन्नी उन्नी देली ताकि भरि पेट खेतै आओर दूध अधिक से अधिक होतै तऽ हमसब मालजाल से बहुत प्रेम रक्खै छी लेकिन किछु हइ जे जमीनके ओजह से अभाब हमरा आरके रहैया गरीब आदमी छी लेकिन माल पोसनाइ अखनी परिवार बढ़ि गेल हन तऽ माल पोसनाइ नहि होइया जगहके अभाब से बकरी रखने छी बकरी पोसै छी बकरी जहाँ सूतै छी तहुँ बान्हि लै छी ओहिठाम निचामे पुआर तुआर बिछाकऽ आ बैठा देली आ अपने खटिया पर रहली तऽ एहि तरहके हमसब मालजाल पोसय छी और देखभाल करय छी